की माने यए जे कानूने एना छै ई बीचमे चललैया की जेकरे पैसा जेहए पैसा दै छै ओकरे पक्ष भए जाइ छै आ गरीब लोकके बात सुनैलए नहि चाहै छै हँ अखन होइबए जे दै छै टाका ओ ओकरे दिस चैलि जाइ छै पुलिस उनटले आइ मने आयल जेतै हमराके जमीनमे घरो बान्हि लेलकैया आ उनटले दाबियो देखबै छै नहि निकलबऽ तु की करबऽ अछैत मने कागज पत्तर रहैत आ ताहि पर नहि ओसब बाहर होइ छै ओसब की करै छै मने पुलिसके मने ओहि बड़का नेताके ओहि नेताके टका भैरि दै छै भैरि दै छै ओकरे पक्ष लए लै छै हमरे आओर कए दस लाठी दए दै छै कि नहि जेतए जजमीन हमर छियै हमर नहि निकलबै लोक की कए देतै आधार मने सबकिछु रसीद कटै छै हमरा आरके नाम से केबाला छै ओहिपर नहि जमीन ओसब छोड़ै छै पन्द्रह बीस कट्ठामे घर बान्हि लेलकैया मुस्लिम आर ओ नहि हटै छै दौड़ दौड़ जाइ छियै मने पुलिसके कहै लए जाइ छियै बड़का बड़का नेताके कहै लए जाइ छियै ओ सब ओसब आइ एतै हमरा आरके पक्ष नहि दै छै ओहो ओहो मने टाका भैरि दै छै ओकरे पक्ष दै छै हमरे आरके उनटले घर घुसिके आबै छै मारै लए

नहि पुलिस दै छै नहि मने यए समाज से लोग दै छै नहि यए बड़का बड़का नेता दै छै किछु ने कए रहल छै जे मने टाका मुँह दए कऽ भैरि दै छै ओकरे दिस सब बात बोलै छै आइ मानि लिअ गरीब लोक केना जीतै केना रहतै आँय एहिपर गरीब लोक केना रहतै केना जीतै कोन चीज कए कऽ खैतै उनटले उनटले दाबीके साथ आबै छै बोलेलए बड़का बड़का नेताके साथ नेताके लए कऽ आबै छै ओसब मने घर पर कहै लए आबै छै बड़का बड़का पुलिसके लए कऽ आबै छै मने टाका भैरि दै छै घर पर कहैलए आबै छै सब गप ओ कोनो जमीन खाली नहि कए रहल छै पक्काके घर बना लेलकैया बाग़ बगीचा रोपि लेलकैया अहाँ सबकिछु आहिरेबा हमर जमीन छियै हमरे नहि खाली करै छै यदि हमरा आरके दौड़ दौड़ जाइ छियै कोट कचहरी जाइ छियै ई मने यए जे गरीब लोग छियै कहाँ से पैसा लेबै कहाँ से की करबै यहाँ तऽ पेट चलनाइ मुश्किल छै

नहि कोइ तरहके ने बात जएह पैसा दै छै टाका दै छै घूस दए कऽ उझैलि आबै छै ओकरे दिस बोलै छै आओर मने ककरो दिस नहि बोलि रहल छै छोटका दिस साफे नहि बोलै छै छोटका दिस ताकि नहि रहल छै ओ एक्को बेर की से हमर मने ई एकर केहन केना समस्या हल हेतै हँ ताकि नहि रहल छै ओ एक्को बेर आओर जे जे मने टाका पैसा दै छै आओर किछु दै छै ओहो ओकरे दिस बोलै छै ओ ओकरा इएह घर बनबाए देलकैया पक्काके घर बना बना देलकैया हँ बाँट बऽ यए से बगीचा रोपि देलकैया आ एसे हमरा आरके कहैलए जाइ छियै हमरा आरके जमीन तु खाली करऽ तऽ कहै छै कि नहि जा जे मन हेतऽ से तु कए दिहऽ तोहर जमीन नहि छिअ हँ मने कोनो गपके समस्या नहि हल होइ छै आब ई बात पर कोनाके मने गरीब लोक जीतै हमरा आरके कहाँ सऽ टका लेबै कहाँ सऽ की करबै तेकर मने कोनो अथी यए सन्हा नहि लै छै मने बात नहि सुनै छै आओर किछु नहि करै छै मने अहाँके बाल बच्चा छै अपन यए जे दिल्ली पंजाब जा कऽ परिबार चलबै छै तऽ मने टका कहाँ सऽ लऽ आनतै ओ आ ओसब धए कऽ उझैल दै छै बड़का बड़का ने नेताके बड़का बड़का मने अथी यए जे पुलिस दरोगा हाकिमके सीओ पीओके सबके दए कऽ ओ भैरि दै छै हमरा आरके गप कहए हमरे जमीन हमरे नहि दै छै मने यए जे कागज पत्तर सब सही छै ओहिपर ने दए रहल छै किछो हॅं आयल हलक नहि यए से तोहर चीज नहि छिअ जा मने जे मन हेतै से तु करऽ गऽ आ ई जमीन हमर छियै हा बस बहुत कठिन सए मने अइजए जीबन जए रहल छै मने यदि कहए की गरीब लोक कहाँ सए की करबै की लाबबै